हेल' औ

औ औ फोसाब नांगौमोनथ' आरो

ए फैजागोन दे जेबो नङा आंहाबो नांखागौ नालाय दामालाय बिदिनो मानसिफोर जिसिबां होदों बिदि होनोसै ए फैसा औ दे जाहाबो नांखागौ मावनो औ हाग्रा दुजोबबाय नालाय उम थायो जौ फोरालाय मोजांङैनो थायो दा

औ हा फोसाब नांगोन आरो औ औ औ औ औ उम दे फोसाब फैदो औ औ दे औ खेबसेनो लांबानो जाबाय औ औ औ दे आंङो दा ओरैनो दंथ'यो जेबो मावथ'आखै अखाबो हादों नालाय अखाबो हादों नालाय अह' दा मावथ'आखै आरो बे सानदुं दुंब्ला मावनोसै अ दे दे जागोन दे